हांजी ओ तारा जी ओ ठीक ठाक तुस सनाओ ओह् अज्ज कि'यां फोन कीता तुसें तुस फोन करदे के नी ऐन बस ठीक ठाक ठीक ठाक माराज ठीक ठाक तुस सनाओ केह् गल्ल बड़े इ'यां कोह्दे होई डैथ कोई पता निं ऐ जरो असें गी कोई फोन शोन निं अजें आया निं ऐ हून तुसें सनाया तां अस हून रूट्टी खाइयै गै मसां बैह्ल्ले होए ओह् माए ओह् बमार हा ओह् बमार बी ऐ हा ओह् उसी केह् गल्ल ओह् केह् गल्ल होई उसी वा नेईं नेईं तां जरो बड़ा ओह् बुरी गल्ल अजें हून अवा परसूं अ'ऊं उत्थूं आया मिगी मेरे कन्ने शैल हस्सी खेढियै गल्लां कीतियां उ'नें वा अ'ऊं गेदा हा परसूं शैल उन्ने रुट्टी खाद्धी शैल खरा भला हट्टा कट्टा इ'यां शैल गल्लां कीतियां इ'यां केह् गल्ल केह् कोई पता लग्गेआ कोई जाना निं हून हून जाना जां कल्ल चलचै हां चलो चलो फ्ही निकलो निकलो फटाफट आया अ'ऊं तां हां ते चलो चलो निकलो फ्ही आया अ'ऊं ठीक